भैया नमस्ते भैया हमको लेटर पैड चाहिए और कापी बुक चाहिए पेन चाहिए पेंसिल चाहिए और चाट चाहिए चाट चाहिए और कटर बहुत सारे समान चाहिए मिल जाएगा

तब कितना हुआ सब पैसा ठीक है आना तो उसमें कुछ कम कीजिए इतना ले रहे हैं समान ठीक हाँ ठीक है फिर भी कुछ कम नहीं आप ही की दुकान से सब जाता ओता है तो भाई ऐसे मत बोलिए अच्छा खाली सौ रुपया कम किए हैं अच्छा चलिए ठीक है और भैया कितने का ये पड़ता है चटवा एक एक चाट कितने का पड़ता है अच्छा

बुक भी आपके यहाँ मिल जाएगी न अच्छा कौन कौन सी बुक है आपके यहाँ वह भी सही रहेगा सारी बुक हमें मिल जाएगी ठीक है अच्छा अच्छा ठीक ठीक है तब दे दीजिएगा